ना लायोबा मा काहिनि जायो लेवार बायो बेलाव बायो गाबख्रावबायनाङो बेलावखौ गियो जोङो आरो ना लायनो थांबा माबोरै थाङो जेखाइ लांनांगौ बिखुङाव थोरसिखौ बायो जों दबा दबि मोनबा सारनो आरो जेखाइ लांनांगौ खबाइ लांनांगौ मना लाङो जों साम' सोनो आरो जोङो सिखा खंखाइ नङाबा दैखौनो थेनो हाग्रा एवलानांगौ आरो खदाल नङाबा थेनो हाया सिरलिजों सारनांगौ खखायाव सारसननांगौ दै गिदिर गिदिरखौ थेनानै सारनाय नालाय बेवहाय मा थायो ना थागोन साम' थागोन खांख्राइ थागोन बबेबा जायगायाव जिबौबो थायो आरो बिखौ सारसनन्दो हमदो लाबोदो आरो थांदोलाय माब्लाबा सानसेसो थानानै थांलायबाय बेवहायबो लांदोलाय जेखाइ खबाइ लाङि लाङियाव मा मा दं गुलि खानांगौ मुस्रियाव बेवहाय गन गंनै खानांगौ ओरै सासे ओरै सासे हमनानै बोनांगौ होनबा नाया नांनोसै बेवहाय मोजां मोजां ना फिथिख्रि मागुर सिंगि बेवहाय नांजोबनोसै थुरि बामि नांनोसै गुलि खानाय नालाय हाजों अरथाबलांनाय नालाय बेवहाय मा ना नांनांगौ नांसिगोन आरो ओमफ्राय बेवहायनो ग्रोब खांख्राइ खांब्लाबो हाब्बाय साम'बो हाब्बाय बेखौनो जों खननानै लाबोबाय आरो बोरियाव बोखोनानै बेवहाय मैब्रुं मैला होनोसै मुसारियाव बारस'नजोबनोसै नाया खोस्लि फाना होनोसै हाबनोसै नाया जायगा मोनला नालाय लाङियाव बेखौनो जोंहा बोनांगौ द्रु द्रु बेवहायनो बेलावफोरा मोनफ्रुलायथारनोसै जोंनि काहिनिया बेनो जै गोथौ गोथौ हाबनोसै जोङो जान्जिफा मानियाव बोरै मोनगोन बोरै मोना बेलावफ्रा मोनफ्रुजोबनोसै लेवारफ्रा गोदोना मानि बानोसै बिखुं मानि बानोसै जोंना बेनो जोंनि काहिनिया जोंनि कस्त'आ बेनो दा बोरै दा बोरैहाय सोलायखो बबे माइखौ गायनानै बोरै ना हमनाया बोरै सोलायलांखो गोदो मा एसे खस्त'मोन मा इसेबां सास्तिमोन लेवार बानाय बेलाव बानाय गोजोमबायनांनाय दै गिदिर गिदिराव हाबसोम हाबसोम गुरनानै लायनाय बोनानै लायनाय सारनानै लायनाय जों खस्त'आ आजां गाजां मोनबोबाय दा बोरै सोलायखो बोथोरालाय जोंबो दा माबोरै बुरै खालाव मानो इसे आरामसो जाबोनो मोनबाय फिसाफोरनि सायाव दानालाय मा ना मोनो ना मोना नाखौ मोनबावो ना मोनबावला दाना जों गोदो मोनोमोन मोजां मोजां ना लाङिजों बोनानै जेखाइ खबाइजोंबाबो मोनो मोन जोङो गोदो सानफा थोलो गुरखायोमोन जोङो बिदिनो जानो लोंनो मिन्थिलायामोन जों बोरै माइरं मोनगोन बोरै मैगं मोनगोन बोरै थाव संख्रि फानलु मोनगोन बेफोरबायदि सेस्ता खालामनानैनो ना लायोमोन आरो जोङो फिसा फिसौखौ फोथांनो थाखाय जाहोनो थाखाय जोंनि उदैल' नङा आरो जों फिसागोनां नालाय बोरै जाहोनो हागोन बोरै लोंहोनो हागोन फिसाफोरखौ बोरै थाव साबोन फुननो बेब'स्था लानो हागोन जों बेखौनो सेस्ता खालामनानै दैयाव अराव थांनानै ना सारो ना गुरो लाङि बोयो बिदिजोंनो जों फाननानै फिसाफोरनो जाहोबोयोमोन लोंहोबोयोमोन आरो